जोंनि खाथियाव थानाय धोरोमारि जायगा होनना बुङोब्ला जोंनि साखाथियावनो थानाय खैराबारि ओनसोलाव मोनसे बाथौ मन्दिर दङ हिरिमबा बाथौ मन्दिर आरो बे हिरिमबा बाथौ मन्दिराव बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फालिनाय जायो आरो बाथौ सिबियारिफ्रा बे हिरिमबा बाथौ मन्दिराव खैराबारियाव थानाय हिरिमबा बाथौ मन्दिराव जोङो बाथौ बोराइ बाथौखौ खुलुमो बोराइ बाथौखौ जोङो सिबियो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफ्रा बे धोरोमारि जायगायाव थाङो आरो बे हिरिमबायाव हिरिमबा बाथौ मन्दिराव खैराबारियाव थानाय हिरिमबा बाथौ मन्दिराव आङो मासाव खनसेब्लाबो थाङो बाथौ धोरोम हिसाबै जिहैथु मंगलबार सानखौ जोङो इसोरखौ संग्रियो मंगलबार सानाव बे हिसाबै हिरिमबानि हिरिमबा बाथौ मन्दिरावबो आङो मंगलबार सानावनो थाङो आरो बियो बर'नि साबसिन बाथौ मन्दिर होननानै जोङो मोनदांनो हायो आरो बे हिरिमबा बाथौ थानसालिखौ बयनिबो थाखाय बियो खालि बले बे बर'फोरनि थाखायल' नङा बे हिरिमबा बाथौ मन्दिराव गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफ्राबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बे बाथौ मन्दिराव फैनानै आलारि बाथि फोजोंनानै इसोरखौ सुंग्रिनानै आर'ज गाबनो हागोन